सुनो मेरे भैनो ते भ्रावो जि'यां तुसेंगी पता गै अ'ऊं डोगरी गाओं उधमपुर दी डिस्ट्रिक्ट दे रौंह्ने आह्ली ऐं ते बड़ा शैल ऐ साढ़ा इत्थूं दा जम्मू बड़ी गै शैल ऐ इद्धरा दी डोगरी भाशा चलो अज्ज दा क्वेशन सोल्व करनेआं इस क्वेशन बिच्च आखेदा ऐ तुसें अपनी कोई बी उद्धर दी फेमस ओह् सनाना जेह्ड़ा उत्थै के ऐ कि केह् जेह्ड़ा बनदा ऐ केह् ऐ इत्थै मतियां बड़ियां गै डिशां बनदियां ने ते मेरे गै मेरे मेरे मेरे तांई मेरे मेरे लेई उ'नें सभनें कोला सुआद ऐ अम्बल ते जि'यां कि अम्बल इक इत्थैं दी बड़ी गै फेमस डिश ऐ फेमस जिस्सी तुस आक्खी सकने फेमस सब्जियें बिच्चां इक ऐ ओह् बनदा कच्चे कच्चे अम्बें दा उस्सी साढ़ी घरा दी भाशा च आखदे माह्नी जिन्न खादा निं माह्नी उ'न केह् दिक्खेआ डोगरी लोकें दी क्हानी ठीक ऐ एह् बड़ी गै शैल क्हावत ऐ जिन दिक्ख खादा निं माह्नी उ'न केह् दिक्खेआ डोगरें लोकें दी क्हानी ते जि'यां कि माह्नी माह्नी दिक्खेआ जाए ना माह्नी बनदा ऐ कच्चें अम्बें दा कच्चें अम्बें दा गै नेईं पक्के अम्बें दा बी बनदा कद्दू दा बी बनदा ते कच्चे ओह्दा बी बनदा इम्बली दा बी बनदा ते माह्नी जेह्ड़ा होंदा ताह्मा ताह्मा समझने जिसलै गै किश शैल कुछ होंदा लोक फट्टा फट्ट धाम बनांदे धाम बनांदे ते उ'दे बिच्च सद्धे लोकें गी धाम बनाइयै सद्धे लोकें गी ते लोकें गी खलांदे रूटी राटी शैल गै लोक जाई जंदे होई खुश जिदा बी ब्याह् होंदा माह्नी दाल चौल ते कदें कदें उ'नें बनाये दे होंदे पठुरे ओह् लोकें पर डिपैंड होंदा केह् केह् लाना चांह्दे न बड़ी गै शैल रूटी बनांदे न ते माह्नी ते इद्धरा दा इक दमआलू डोगरें लोकें दा बी बड़ा फेमस ऐ दमआलू जिसलै तुस खागे ते तुस आखना कि असें केह् खाई लेआ इ'न्ना गै सुआद होंदा ऐ दमआलू लोक आखदे कि सानूं मुड़ी मुड़ियै खलाओ मुड़ी मुड़ियै खलाओ भलां असें मुड़ी मुड़ियै खाना ऐ दमआलू इ'यां आखदे लोक मुड़ी मुड़ियै ते उद्धरा दी खीर बी बड़ी गै फेमस होंदी ऐ खीर ते अस बनाने घर बी पर जेह्ड़े डोगरें लोकें दी खीर होंदी ओह् भलेआं बड़ी शैल होंदी उद्धरा दे टोडे आए हाए हाए उद्धरा टोडे उद्धरा दी ओह् बाजरे दी रूट्टी ते ढोडा ते साग बड़ी गै शैल होंदी आहो आखदे पंजाब दा फेमस ऐ पर साढ़े इद्धरा दा कड़मा दा साग बी बड़ा शैल होंदा कड़मा दा साग जिन खादा नीं उन केह् दिक्खेआ इत्थै